कच्छ में आशापुरा माता जो महत्व तमामु वधीक आहे हिते माता ना मढ़ करे हिकिड़ो शहर आहे उते आशापुरा माता जो मंदरु आहे उहो तमामु सुठो धार्मिक स्थल आहे जिते देश विदेश जा जेके यात्री ईंदा आहिनि यात्रा करणु धार्मिक स्थल ते इन खां पोइ कच्छ जे इंटिरीअर पार्ट में गोधरा धाम आहे जिते वैष्नो देवी अंबे माता जो मंदरु आहे तंहिंखां पोइ कोटेश्वर महादेव ऐं नारायण सरोवर नारायण सरोवर तीर्थ जेको आहे हिसो उते पित्रनि लाइ विधियूं कयूं वेंदियूं आहिनि त इन करे उन जो बि महत्व तमामु सुठो आहे उन जे पासे में कोटेश्वर महादेव आहे जंहिंजी अहमियत ॾाढी सुठी आहे इन खां पोइ ॿियो हिकिड़ो धार्मिक स्थल आहे काड़ा डुंगर माना

इन खां पोइ लखपत में गुरुद्वारो आहे जेको सिंधियुनि जो आहे उहो गुरुद्वारो बि तमामु फेमस आहे जो हिकिड़ो तालुक त तालुको आहे शहर बि आहे उते उहो गुरुद्वारो आहे आहे उहो त कच्छ जे छेवाड़े ते आहे बिल्कुलु हिकु छोर ते आहे त उते बि काफ़ी जेको आहे सो माण्हू यात्रा करणु वेंदा आहिनि